उत्तर प्रदेश जी कला और शिल्प में पारंपरिक सामग्री और तकनीक जो उपयोग इलाही सुठी तरीक़े सां कंदो आहे जीअं कि जेके नेचुरल रंग आहिनि जीअं प्राकृतिक रंग आहिनि या हथ सां कटियल कपिड़ा जेके हूंदा आहिनि या लकड़ी तव्हां ॾिठी हूंदी कि ख़ूबु तरह सां लकड़ी हूंदी आहे त इहे सभु उत्तर प्रदेश जी कला ई आहे और हिनजी शिल्प रुप कला आहे उत्तर प्रदेश जी जीअं हाणे ॿ टे इंस्टिट्यूट आहिनि जीअं कि आहे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस ए यूनिवर्सिटीस इनवटीस यूनिवर्सिटीस बरेली और हारकोट बटलर टैक्निकल यूनिवर्सिटीस इन्हनि सभिनी में इहे ख़ूबु बढ़िया तरीक़े सां जेके असांजी पारंपरिक कला आहे उत्तर प्रदेश जी और शिल्प आहे हुनखे ख़ूबु बढ़िया सां हुन में नई नई टैक्नोलॉजीस यूज़ करियो हुनखे कायम रखियो अथनि जीअं कि नेचुरल कलर जीअं नेचुरल कलर्स थींदा आहिनि और हुनखे ख़ूबु बढ़िया तरीक़े सां टाई ऐंड डाई जीअं थींदा आहिनि लटा कपिड़ा जीअं बाटिक वर्क थींदो आहे या टाई ऐंड डाई कंदा हुनखे तुरंत कल्ह डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर्स सां असां ठाहे सघंदा आहियूं या जीअं असां जॾहिं पेंट वेंट कंदा आयासीं त लकड़ी तराशी हुई जीअं हूंदी आहे कि हुन में ठपो जीअं असां नॉर्मल लैंगवेज में चईंदासीं मेंदी लॻाइण बि हुनखे यूज़ कंदा आहिनि या बैडशीट वग़ैरह ठाहिण लाइ या मेजपोश वग़ैरह ठाहिण लाइ बि उहा लकड़ी जा ठपा असां यूज़ कंदा आयासीं जीअं हुन में तरह तरह जा लॻाए करे कलर यूज़ करे हुन खां पोइ बैडशीट ते लॻाईंदा हुआसीं या मेजपोश ते या कंहिं सूट ते बि असां करे सघंदा आहियूं सलवार कुर्ते ते बि या साड़ी ते बि असां यूज़ करे सघंदा आहियूं और बि तरह तरह जेके इहे सभु टाई ऐंड डाई बाटिक वर्क इहे सभु जीअं हिनजी उत्तर प्रदेश जी ई देन आहे जेकी पारंपरिक शिल्प और कला हिनजो आहे त हुन में नई नई टैक्नोलॉजीस हाणे जो पहले जेके इहे लकड़ी जी जेको तराशनि लकड़ी असां चऊं था ठपो जेके चऊं था जो पहले एतिरी बढ़िया हुन में डिज़ाइन न पवंदी हूंदी लेकिनि हाणे त जीअं नई नई टैक्नोलॉजीस अची वेयूं आहिनि त हुनखे हुन में कोरिलेट करे पंहिंजो बढ़िया तरीक़े सां उहो बि डिज़ाइन हुन में ठाहिनि था और इहे सभु जीअं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस इहे सभु बि हिन में ज़रूरु सपोट कंदा आहिनि असांखे